ہم اپنے دوستوں احباب کے ساتھ سفر کرنا پسند کریں گے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ بےتکلف ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ہماری ضروریات وہ پوری کرتے ہیں اور ان کے ضروریات ہم آسانی سے پوری کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ سفر کرنے میں ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ اجنبی کے ساتھ کرنے میں وہ مزہ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم اپنے دوست کے ساتھ سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دوست ہر رشتے کا ایک انوکھا تعلق ہوتا ہے اور دوست و احباب کے ساتھ سفر کرنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے اس لیے ہم اپنے دوست اور احباب کے ساتھ سفر کرنا پسند کریں گے کیونکہ ان کے ساتھ سفر کرنے میں اجنبیت معلوم نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ دوسرے اجنبی شخص کے ساتھ سفر کرنے میں اجنبیت معلوم ہوتی ہے بےتکلفی معلوم ہوتی ہے اس لیے سفر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم آپ کو بھی مشورہ دیں گے کہ آپ بھی اپنے دوست اور احباب کے ساتھ قریبی رشتےداروں کے ساتھ سفر کرنا پسند کریں تاکہ اس میں اجنبیت معلوم نہیں ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ اجنبیت معلوم ہوتی ہے